पहिरों मां आराम सां बिल्कुलु रिलैक्स थी जेॾीमहिल मींहुं पवंदो आहे ओॾीमहिल ड्रॉइंग करण जो ॾाढो मनु थींदो आहे छोजे बादल कर कर थींदा आहिनि ऐं आसमान में बिजली चमकंदी आहे सिज इहे केॾीमहिल बादल छाइजी वेंदा आहिनि पोइ बिजली घढ़ घढ़ कंदी आहे केॾीमहिल तेज बारिश थींदी आहे वरी पोइ इंद्र धनुष ठही वेंदो आहे इहो सभु ॾिसी करे मुंहिंजो मनु थींदो आहे की मां बि ड्रॉइंग कयां त ब्रश पैंसिल काॻर खणी करे मां ठाहींदी आहियां त बादल गरजन पिया ऐं मींह जूं बूंदूं किरण पियूं वरी सतरंगी इंद्र धनुष ठाहींदी आहियां बारिश जो बूंदूं किरण पियूं ऐं हवा हले पई तेज पत्ता झड़नि पिया गुल बि किरन पिया ऐं कंहिं नंढा नंढा फल केॾीमहिल झड़नि पिया ऐं खेतुनि में जेका बालियूं सरसो इहा थींदी आहे इहा बि लेट जण मतिलब हेठि विछाइजण लॻंदी आहे ख़ूबु तेजीअ सां इहो सभु सिनरीअ मस्तु सिनरी ठाहे करे उन में सभु ॾिखारींदी आहियां वरी ब्रश सां जीअं इंद्र धनुष खे सतरंगीअ सत रंग ठाहे सतनि रंगनि में पेंट कंदी आहियां ऐं गुल कंहिं ॻाढ़ा कंहिं पीला उहे सभु किरंदे ॾिखारींदी आहियां ऐं ॻाढ़ा पीला गुल इहे ठाहे पैंसिलुनि सां ठाहे नंढा नंढा वरी उन्हनि में कलर भरींदी आहे सभु जॻहि सुठी तरह ठही वेंदो आहे तॾी वरी मां हिकु दफ़ा ॾिसंदी आहियां त वरी मां सोचे सोचे करे ॾिसो मां कहिड़ी मस्तु सिनरी ठाही आहे वरी मां पंहिंजी साहिड़ियुनि खे ॾिखारींदी आहियां ऐं पंहिंजे पाड़े वारनि खे ॾिखारींदी आहियां त उहो बि ॾाढी वाह वाह कंदा आहिनि अरे वाह कहिड़ी मस्तु हिन जी आर्ट अथसि कहिड़ो सुठो ठाहियो अथईं बिल्कुलु त सच बुच ते काॻर ते उहो केरे छॾियो तरे कीअं मींहुं पियो पए इंद्र धनुष बि ठाहियो अथईं वण बि ठाहियां अथईं गुल बि ठाहियां अथईं ऐं वरी नंढियूं नंढियूं बालियूं सरसो जा वण इहे ठाहियो अथईं ऐं गुल पीला पीला विछाया पिया लेटजनि पियूं खेत बि ठाहियो अथईं अरे वाह कहिड़ी मस्तु ठाहे अथईं